असांजे क्षेत्र में हाणे सिहत ते ध्यानु अगरि ॾिनो वञे त मां हिकु बिज़नस खे घणी प्रायोरिटी ॾियण चाहींदमि त सिहत जे सिहत सां गॾु गॾु उहा बिज़नेस कयां जीअं त मखाणनि जो बिज़नेस मां चाहियां थी त इहो बिज़नेस शुरू करे वञे मखाणनि जो बिज़नेस घणो ई सुठो बिज़नेस आहे जेको सिहत ठाहिणु वारो आहे और हिनसां गॾु गॾु पंहिंजे देश में अप पंहिंजे ॿिए देश में बि असां हिन बिज़नेस खे घणो ई अॻियां वधाए सघूं था इहो सिहत सां रिलेटिड बिज़नेस आहे त इहो हिकु एक्सपोट इम्पोट जो बिज़नेस बि अॻियां हली करे घणो वधी सघे थो त मुंहिंजी दिलिचस्पी आहे त मां मुहिंजे देश में मुंहिंजे क्षेत्र में मां मखाणनि जे बिज़नेस खे अॻियां वधाइणु चाहियां थी ऐं इहो करणु चाहियां थी ऐं हिनसां छा थींदो त इम्पोट एक्सेप बि मां करे सघंदी आहियां